جی ہمارے گھر کے آس پاس بہت سارے اسپتال ہیں یعنی کہ آپ سمجھیں تین تین سو کے قریب قریب اسپتال ہیں محلہ کلینک تو ان گنت ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر اپنا لے کے بیٹھے ہوئے ان کی تو گنتی نہیں ہے اور سرکاری اسپتال بھی کافی قریب ہے وہاں تک رسائی بھی کافی آسان ہے ہمارے سی ایم او صاحب جو ہیں سرکاری اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر وہ ہمارے گھر کے سامنے ہی رہتے ہیں اور کوئی کام ہوتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ کروا دیتے ہیں ہمارا بھی اور لوگوں کا بھی دل کے کافی اچھے ہیں پیسہ ایک بھی نہیں لیتے ہیں وہ ہلتے ڈلتے رہتے ہیں وہ بات الگ